बार्देस तालुकांत संस्कृतीक आनी सामाजीक अश्यो खूब गजाली जातात पळोवंक वचत जाल्यार आवर लेडी ऑफ मिलाग्रिस हें फेस्त जाता आनी तिजे भयणीचे शिरगांवा जात्रा ही जाता आनीक खूब पळोवंक वचत जाल्यार खूब फेस्तां जातात जात्रां जातात अश्यो खूबश्यो गजाली बार्देश तालुक्यांत जातात म्हापशां सिटी म्हणलें की हांगासर कार्निवाल शिगमो अश्यो पर परेडूय जातात जाका लागून खूब लोक पळोवपाक येतात टूरीस्ट पळोवपाक येतात आनी म्हापसां मुन्सिपालिटी ही सांस्कृतिक कार्यक्रम घडोवन हाडटा ह्या दिसांनी कार्निवल आसतां तेन्ना सात दीस आठ दीस तांचो प्रोग्राम चालू आसता जो पर्यंत म्हापशेचो कार्निवल जावच्या पयलींच सात दीस पयलें तांचे सांकृतिक प्रोग्राम स्टार्ट आसता तशेंच शिगम्याकूय तशेंच आसता आनी शिगम्याक वेगळेवेगळे कडले फ्लोट्स येतात तें थंय परेडीन भाग घेतात तशेंच कार्नवलाकूय डिफरंट दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यां वयल्यान फ्लोट्स येवन तेंवूय भाग घेतात आनी अशें तरेन खूब संस्कृतिक आनी सामाजीक गजाली बार्देश तालुक्यांत घडटात